ठीक छै यौ सब भेराइटीके चावल छै डबल एस्टार छै फाइव एस्टार छै बढ़िआँ बढ़िआँ चावलसब छै कतेक लेबाके अइ कि अहाँके सेवन एस्टार हैत बासमती हैत असिआना हैत सब छै सब केटेगरीके छै दुइ सओ चारि सओ चालीस पचास जेहन केटेगरी लऽ सकै छी अहाँ सेवन एस्टार लऽ लिअऽ असिआना लऽ लिअऽ

हँ यौ हँ हँ बहुत बढ़िआँ गमक छै नहि नहि नहि ओहिना नहि पूरा फ्रेश छै साफ छै आउ ने दोकान बन्द भऽ जेतै हँ ओहिए लगामे दोकान बन्द भऽ जेतै हँ चलू तऽ एनी चालिस पचास सओ डेढ़ सओ चालिस पचास सओ डेढ़ सओ दुइ सओ इएहसब लगेने छिए सत सत्तरि सत्तरि सत्तरि हँ हँ तऽ आउ ने दोकान बन्द सब मैनेज भऽ जेतै दोकानपर आउ ने नहि नहि अभी तऽ आउ ने आधा एक घण्टामे आउ भीड़ तीड़ तऽ नहि छै ओतेक अभी हँ हँ तऽ भऽ जाएत आउ ने हँ हँ भऽ जाएत बुझै छिए हमहूँ जेना अहाँके बिआह तऽ हमरो ओहने बिआह शादी होइ छै आउ ने भऽ जाएत बढ़िआँ हँ हँ हँ हँ हँ हॅं हँ तऽ असिआना चावल लऽ लिअऽ असिआना चावल लऽ लिअऽ ओकर छै यानी सओ रुपैए छै ओ हँ हँ हम लेकिन साफ माल देब बढ़िआँ माल देब यौ फ्रेश माल देब अहाँके काल्हि अहाँ दोकानपर अएबै तब दोकानपर अएबै तब ने अहाँ देखिऔ ने अहाँ देखबै तकरबाद ने अहाँ लेबै पहिले सामान देखिकऽ अहाँ लेबै ने अहाँ आबिऔ पहिले देखिऔ ताहिकेबाद ने अहाँ कहबै तऽ ठीक छै ठीक ठीक ठीक छै ठीक छै आउ आउ आउ दोकानपर आउ आउ आउ रखै छी ठीक छै ठीक छै ठीक छै